ٹیوب ویل ایسے کام کرتا ہے بہت سارے گھروں میں ٹیوب ویل لگا ہوا ہوتا ہے لوگ اس میں نہاتے ہیں ٹیوب ویل اس میں نل لگا ہوا ہوتا ہے اور نل کے ذریعے اس میں پانی بھرا جاتا ہے لوگ اس میں نہاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ فریش فیل کرتے ہیں اس میں بہت سارے موسچر وگیرہ ڈال کے نہاتے ہیں لوگ اور ٹیوب ویل اچھے طریقے سے کام کرتا ہے ایک تریقے سے دیکھا جائے تو ہمارے گاؤں میں تو ٹیوب بیل ویسے نہیں لگے ہوتے ہیں لیکن جب جو تھوڑے رچ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اس کے گھروں میں زیادہ تر ٹیوب ویل لگا ہوا ہوتا ہے اور مڈل کلاس فیملی کے گھروں میں زیادہ تر ٹیوب ویل نہیں لگا ہوا ہوتا ہے ٹیوب ویل اس تریقے سے کام کرتا ہے کہ لوگ اس میں نہاتے ہیں اور اچھے سے فریش فیل کرتے ہیں میں بھی ایک جگہ گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹیوب ویل لگا ہوا تھا اور ہمارے جو دوست تھے وہ نہا کے اس میں سے نکلے تھے اور میں نے اس سے اس کے بارے میں بات چیت کی تو وہ مجھے بہت تفصیل میں اس کے بارے میں بتائے کہ اس میں نل لگا ہوتا ہے اور اس سے نل کو کھول کر کے اس میں پانی بھرا جاتا ہے تب مطلب اسی طریقے سے ٹیوب ویل کام کرتا ہے ہمارے گاؤں میں تو ایک برا کنواں ہے جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں اور اس میں نہاتے ہیں اور اس میں کپڑا اپڑا دھونے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو مطلب اس سائڈ کے جو لوگ ہیں اس سے پانی نکالتے ہیں اور اپنا بچوں کا کپڑا دھوتے ہیں بلکہ گندے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ سب جا کر کے وہاں پہ دھوتے ہیں اور اپ اس کے بعد ٹیوبویل تو گھر ور میں نہیں ہوتا ہے جو مڈل کلاس فیملی ہوتے ہیں آج کل ایسے بھی لوگ ہیں جس کے گھر میں ٹیوب ویل وغیرہ نہیں ہے تو وہ کنواں ہی استعمال کرتے کنواں کا پانی سے اپنا کپڑا اپڑا صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد سب وغیرہ کرتے ہیں مطلب اس کی اسی طریقے سے گاؤں میں جو ہے ٹیوب بے بہت بڑا کنواں ہے جس کی لمبائی لگ بھگ لگ بھگ پانچ سو میٹر ہوگا اس میں جب باڑھ آتا ہے تو لگتا ہے پانی ہے اسی وہ ڈائریکٹ کوسی ندی سے جڑتا ہے یہی ہے کہ اپنا لوگ اس میں کپڑا اپڑا دھوتے ہیں اور اچھی طریقے سے دھوتے اور صابن وابن کا بھی اس میں استعمال نہیں ہوتا وہاں کا پانی بھی بہت صاف ہے ہم بھی ایک بار گئے تھے اور اس میں نہائے تھے تو بہت اچھا فیل ہوا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈائریکٹ کوسی ندی میں ہی گھسے ہیں اور سائڈ میں ہی اتنا پانی ہے کہ اگر تھوڑا جسی کسی کو تیرنا نہ آئے تو تھوڑا سا مسٹیک کی وجہ سے وہ ڈوب سکتا ہے تو یہی ہے ہمارے گاؤں میں بہت بڑے کنواں ہے لگ بھگ بتایا میں نے اس کی لمبائی لگ بھگ پانچ سو میٹر کم سے کم ہوگی اس میں لوگ نہاتے ہیں دھنیہ واد